जतऽ तक गेम के बात छै ओतऽ तक हम जे छै अभीतक कबड्डी मे अभीतक हमर जागरूकता यऽ आर हम कबड्डी खेलै लए जे छै अहाँकेॅं जिला स्तरीय राज स्तरीय हम अभीतक खेल चुकलौ हँ तऽ इएह रहत जे हमर अगाँ कबड्डी मे जे छै से हम आगाँ जाकऽ हमर सेलेक्शन होय किया त अभी जे छै अहाँके शिक्षा लाइनसँ बेसी अहाँके खेल के प्रति अभी हमर देश के नागरिक जे यऽ जागरूक यऽ आर जाहिमे सबसँ बेसी अभीतक कबड्डी मे सबसँ ज्यादा अभी अहाँकेॅं उपलब्धि छै आर हम अएहिसँ आगँ बैढ़ सकै छी इएह हमर टारगेट रहत आर